हमारे देश में बहुत ज़्यादा त्यौहार अलग अलग धर्म और जाति के हिसाब से मनाए जाते हैं और उस त्यौहारों पर हर हर हिसाब से अलग अलग व्यंजनों को बनाए जाते हैं जी ईद पर सेवइयाँ बनाई जाती है दीपावली पर पकवान बनाए जाते हैं पूरियाँ और इस तरह से जो गुजिया बनाई जाती है ये बहुत अच्छी है मुस्लिम समाज में जो सेवइयों का इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत अच्छी लगती हैं शिर खोरमा भी एक तरह की अच्छी वेराइटी है जो कि मेवे और मिष्ठान को बना कर बनाई जाती है खीर बहुत अच्छा वो है खाने के लिए इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमे पसंद आती हैं और इस तरह पकवानों मे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह के हिसाब से बनाई जाती है पंजाबियों मे सरसों का साग और मक्का की रोटी बनाई जाती है वो भी बहुत अच्छी होती है गुजरात में फफड़ा और जो जलेबी बनाई जाती है वो बहुत ही अच्छी होती है बहुत टैस्टी होती है वो भी हमें बहुत पसंद है